पहले किसानी बैलों से ही होती थी और अब ट्रेक्टर से होने लगी फिर पहले का फसल जैसा था वैसा अब का फसल नहीं है पहले का फसल बैलों से होती थी और ट्रेक्टर से जुताई अब हो रही है पहले चार अंगुल जितना बैल लगे लगे जोतते थे अब ट्रेक्टर दूर दूर जोतता है न उसका फाल भी दूर दूर रहता है और ट बैल से क्या रहा कि चार अंगुल पर ही मतलब उसका फाल चलता था मेहनत कम से कम एक खेत में एक दिन लगता था जोतने वाले को अब तो ट्रेक्टर से दस मिनट में ही जुताई हो जाती है फिर पहले कितना अच्छा मतलब सब कुछ होता था बैल से ब हर एक चीज़ मतलब जानवर से ही इस्तेमाल होता था क्यों उसका गोबर बकरी का रेंड़ी भेड़ का रेंड़ी सब कुछ मतलब बटोर बटोर कर जब बरसात होता था तो फिर ले कर जा कर घुर पर फेंकते थे सब लोग फेंक कर एक दरे एकठ्ठा करते थे जब वह सड़ता था उसमें धुआँ निकलता था जब धुआँ से मतलब सड़ता था तो फिर वह सड़ जाता था आठ महीने में बरसात ठंडी फिर फसल जब गर्मी का कटता था गेहूँ तो उसके बाद सब मतलब जिसके घर में जितने परिवार थे मेरे घर में जितने परिवार हैं सब लोग लपटिया के फेंकते थे कोई गोनी में तो कोई मतलब डलई में उठा कर उसको ले कर जाते थे खेत में फेंकते थे फिर उसके बाद आते तो जब बरसात होता था फिर धान लगाते थे धान लगाते तो फसल मतलब बहुत अच्छा एकदम कोई भी बोलत है हाँ किसानी इतनी प्यारी है जो कोई भी देखता है सर कीप जाता है हाँ किसानी कितनी प्यारी है तो बोलते हैं कि हाँ कितना मेहनत किया इसके साथ तब तो किसानी अच्छी है तुम तो कह रहे हो मुहँ से चूक गया कि अच्छा है लेकिन फिर जब धान कट जाता है धान का फसल मतलब बहुत ज़्यादा ख़ास था फिर गेहूँ गेहूँ की बुआई मे भी यही होता है लेकिन फिर गर्मी मतलब रैनी बकरी का मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है भैंस से ज़्यादा मतलब बकरी का खादी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में अच्छा होता है अब जैसे ट्रेक्टर से जुताई होने लगी फिर ट्रेक्टर से होने लगी लेकिन अब वैसा फसल नहीं है जैसे पहले फसल था चना मटर गेहूँ धनिया लहसुन सब कुछ मतलब घर पर ही पैदा होता था लेकिन अब घर पर नहीं हो रहा है न ज़्यादा सब क्या मतलब बाहर वाले लोग क्या गाँव के लोग सब लोग मतलब मोल ही ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं कि सब लोग मतलब मोल ही खाद डाल रहे हैं न पैसे से पैसा लगा रहे है न घर के खाद तो को कोई नहीं इस्तेमाल करता है न इसलिए यही होता है